म्हाज्या स्वताचें आवडीचे म्हणल्यार हांव धरतां तो तामसोच आनी कांयत ना तामसोत बेश्ट बारीक बारीक स्लायस मारलेलो तामसो खूब आवडटा म्हाका रव्यान बरो फ्राय केल्लो सामको तो पुरकी करता आमी बरो असो रव्याक भाजता आनी मसालो येता आनी ताका बरोसो तव्यार घालता आनी मागीर पलटून पलटून मारून शीत कडी तामसो बेश्ट नंबर वन लागता सामको आं आवडटा लोकांक चड आवडटा थंय आं लोकांक चोणक खूब आवडटा लोक चोणाक खूब सोदतात आमी धरताक गांवठी जाल्यार लोकांक खूब आवडटा नाजाल्यार आमच्या गोंयान एकूच कॉमन फीश म्हणटा तें हिचवण खूब आवडटा लोकांक खूब खूब आवडटा इचोण सामकी गर्दी पडटा इचोणाक सामकी सकाळ फुडें मडगांव गेले आसतले तुमी केन्ना पळोवपाक आवय केदी व्हडली गर्दी सामकी लायनीची लायनी लागता सामक्यो इसोण धरूंक आनी इतली एक आनी दोन इसोण घे राशी इसवोणाच्यो धा हजार मायज जेवण आसता विसाक अश्शें वयता आनी बारीक बारीक केदो व्हडलो इसोण सामको आवय मनशा येदो इसवण चडशा मनशां इतलो इसण सामको येदो इतलो व्हडलो इसोण सामको लोकांक तोच आवडटा गो इसोणूच आवडटा हय